बर'रावनि बाहायनाया समजों लोगोसे सोलायबोदों मानो होनोब्ला मानो होनोबा दानि दानि दानि दानि जुगनि गथ'फ्रा बांसिनानो बिमा बिफाफ्रा इंग्लिस मिडियाम एबा हिन्दी मिडायाम आव बेफोरबादि स्कुलावसो हरो जेन बिसोरो हजों स्कुलावबो थांनानै बिसोरो बांसिन मानि इंग्लिसआनो कम्पालसारि रायलायनांगौ जायो एबा हिन्दी आनो रायलायनांगौ जायो जेन बिसोरो गावसिनि गावसोरनि बिमा रावखौनो बाहायनो मानि बुंनाय जाला न'फ्राव जेनेबा बिसोरबो बेफोरखौनो गुरुथ्त होनाय जाबाय आरो जेनेबा आरो आरो दानि लिरनाय बे बर' रावनि लेखाफ्राव थेस्क बुकफ्रान गोदोनि बायदि गोदोनि बायदि राव गैला दा दानि रावा एसे आलदा जेन बुजिनो हानायाव एसे दिगदार जायो